हम लोग के गाँव में बिजली का बहुत प्रोब्लम चलती है हम लोग के गाँव में तो पहले बिजली था ही नहीं अब दो चार साल से बिजली आया है बिजली आया है तो हम लोग के गाँव जजवार पड़ता है तो बिजली आया भी है तो अब बिजली का बहुत ज्यादा ही प्रोब्लम रहता है जैसे गर्मी है गर्मी में तो हम लोग को इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा गर्मी लगता है हम लोग को यहाँ पे जो क्या बताए चार पाँच दिन तक कभी कभी पावर बरसात के मौसम में कभी कभी पावर हाउस में पानी घुस जाता है तो हम लोग को चार पाँच दिन तक कभी कबार दस दिन तक भी बिजली नहीं देता इसके वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है घर में अंधेरा छा जाता है फिर पंखा के वगैर मन नहीं लगता है

पंखा के वगैर गर्मी से बुरा हालत होता है तो हम लोग जिसका छत है तो वो तो छत पे चला जाएगा जिसका छत ना है वो कहाँ जाएगा इसलिए हम लोग को सबसे ज़्यादा तो हम लोग के घर में लेडीज़ को ज़्यादा दिक्कत होती है जेन्स को तो उतना नहीं भी होता क्योंकि वो लोग बाहर घूम लेते हैं तो उन लोग को बाहर घूमने से ही है लेडीस तो घर में ही रहती है लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्क्त होती है लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मी के महीने में आ जैसे ठंढी आई ठंढी आई तो ठंडी में पंखा की तो जरूरत नहीं पड़ती पर लाइट की जरूरत पड़ती है लाइट की जरूरत पड़ती है तो तो पर भी यहाँ पे बिजली बहुत कटता है काट तो दे अभी बिजली दिया दस बजे दिया फिर ग्यारह बजे बिजली काट दिया तो फिर देने को कोई चांस ही नहीं रहता है तो फिर दो घंटा तीन घंटा बाद बिजली दिया तो हम लोग को बिजली का इंतजार अब जिसके घर में मोटर लगा है वो मोटर लगा है तो मोटर से ही सब काम होगा तो पानी की बिजली रहेगी तब तो हम लोग मोटर चलाएँगे तो मोटर यूज करके हम लोग पानी मोटर चला के पानी भरेंगे बिजली ही नहीं रहती है तो हम लोग पानी कहाँ कहाँ से भर के लाते हैं इसलिए बिजली का हम लोग के गाँव में बहुत प्रोब्लम चलती है इसको सुधारना चिए पावर हाउस को किसी और जगह पे करना चाहिए क्योकि उसमें पानी ना आए पानी आ जाता है पावर हाउस में तो दस दिन तक हम लोग को बिजली नहीं देता चार दिन तक पाँच दिन तक दस दिन तक ऐसे करके बोलता है जो जब पानी हटेगा तब बिजली मिलेगी इसके वजह से हम लोग को बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है